जय झूलेलाल मां जॾहिं जायस त मुंहिंजे कनु में पवण वारो पहिरियों अख़रु बि सिंधीअ में हो ऐं सिंधी भाषा मुंहिंजी मात्र भाषा हुअण करे मां पंहिंजे माउ बाबा अमड़ अबाणा ऐं मुंहिंजे पैकनि में जेतिरा बि भाती आहिनि ऐं मुंहिंजे पाड़े वारा मिट माइट सभिनि खां पहिरीं मूंसां सिंधीअ में ई ॻाल्हायो हुयो मां सिंधीअ में ई ॻाल्हाए करे ॿुधी करे सभिनी जे वाता वॾी थी आहियां ऐं सिंधी मुंहिंजी मात्र भाषा हुजण करे मूंखे उन ते ॾाढो गर्व ऐं प्यार आहे ऐं मुंहिंजो उन सां अनुभव लगापो अहिड़ो आहे की मां सोचिंदी आहियां की हिन दुनिया में जॾहिं मां वञा त मुंहिंजे कनु में पवण वारा आख़िरी अख़रु बि सिंधीअ में हुजनि इन करे घणे ई तरह जा सिंधी प्रोग्राम सिंधी ॾिणु वार जा कार्यक्रम असी हलाईंदा रहंदा आहियूं ऐं ॿारनि खे बि ईअं सिखिया ॾींदा आहियूं की घर में सिंधीअ में ॻाल्हायो अहिड़ा की अख़र आहिनि जेके हाणे ॿार विसरींदा था वञनि सिंधी ॿोलचाल का निकिरींदा था वञनि पर न असांखे मिलियल असांजो वरसो ऐं संस्कृतिअ जो पाण ख्यालु रखिणो आहे ऐं सिंधी ॿोली हमेशह असांजी अमर रहे